हाँ जी बताइए हाँ गुड आफ़्टरनून हाँ जी हाँ तो बता दीजिए क्या चाहिए आपको

ठीक है तो फिर साठ लोगों के लिए चाहिए न यानि की हमारे यहाँ एक का है अस्सी रुपए अस्सी रुपए रेट हैं तो यानि की टोटल का अड़तालीस रुपए हो गए स्पेशल केक और पेस्ट्रीज़ हैं या पैटीज़ है यहाँ के बहुत भी आर्डर कर सकती हैं ठीक है फिर यानि की दो समोसा और एक कचौड़ी एक पेस्ट्री और एक फ़्रूटी ना अच्छा कचौड़ी हाँ कचौड़ी हटा देना है हाँ तो ठीक है फिर तो आपका हो जाएगा ये अस्सी रुपये से हो जाएगा सौ रुपये तो आपके टोटल अगर आप भेज सकती हैं तो अच्छा है नहीं तो मैं पहुंचा भी दूंगा लेकिन डिलीवरी चार्जेज़ एक्स्ट्रा हैं तो डिलीवरी चार्जेज़ यहाँ के हैं दो सौ रुपये

तो एड्रेस आपको बताने की ज़रूरत है डिलीवरी हमें कराना है अच्छा ठीक है जगदंबा कैंटीन बैढन महाजन रोड हाँ एन टी पी सी हॉल कहाँ है वो आंबेडकर हॉल ठीक है मैम फिर मैं अपने डिलीवरी बॉय को भेज देता रहा हूँ और आप पेमेंट कैसे करेंगी ऑनलाइन या ऑफ़लाइन ऑनलाइन तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है अगर ऑफ़लाइन देना है तो आप ऑफ़लाइन दे सकती हैं और ऑनलाइन पेमेंट के लिए मैं आपको इसी नंबर पर बारकोड शेयर कर दूंगा और आप स्कैन करके पेमेंट दे दीजिए भेज सकती हैं तो ऑफ़लाइन आप मेरे डिलीवरी बॉय के हाथ दे सकती हैं

जी हाँ मेरे यहाँ एक ये भी एडवांटेज है कि अगर आप मेरे यहाँ आपका डिलीवरी सात बजे नहीं पहुंचा तो आप पूरा खाना फ़्री में ले सकती हैं आपको एक रुपया नहीं देना है हमारे यहाँ डिलीवरी बहुत फ़ास्ट होती है तो आप जब बोलेंगी तब आपको डिलीवरी दे दिया जाएगा

बॉय को मैं आपका नंबर सेंड कर दूंगा वो आपके ऊपर कॉल कर लेंगा जब वो पहुंचेगा तो ठीक है मैं सेंड कर दूंगा अभी और आपके टोटल हो जाएंगे फिर छः हज़ार छः हज़ार दो सौ रुपये

अब कन्सेशन ऑनलाइन पेमेंट कर रही हैं आप तो आप टोटल मेरे को दे दीजिए पांच हज़ार आठ सौ रुपये

हाँ सब हो जाएगा हमारे यहाँ के जो कुक्स हैं वो आपके घर पे भी आके सब कुकिंग कर सकते हैं हाँ जी इसी से आप कर सकती हैं

जी धन्यवाद